हाँ नमस्ते सर बोलिए हाँ बोलिए सर हाँ जी बोलिए

तो ठीक है सर लगा देंगे ना हाँ सर दे दें ठीक ठीक ठीक है सर ठीक है लग जाएगा सर हम भी जो है लिख के दे देते हैं सर पैड पर जो है चंदौली वहाँ से पास करा के स्कूल में लगवा देते हैं आपके सर हाँ कितना कंप्यूटर लगेगा का सर आपको

हाँ तो ठीक है सर वो लग जाएगा कितना पीस चाहिए आपको उस हिसाब से हम वो लिस्ट बना के भेजेंगे ना हाँ ठीक है सर जी जी जी लिस्ट लिस्ट बना के भेज दें

कब आ रहे है आप जी आप जब बोलिए तब आ जाएँगे सर जी जी

और क्या दिक्कत है सर

दिक्कत नहीं है ना कितने कंप्यूटर लगवाना है सर पंद्रह उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं सर साढ़े तीन सौ सर एरिया ज्यादा छोटा तो बड़ा है ना एरिया एरिया के हिसाब से मतलब कंप्यूटर लगता है ना सर नहीं ठीक है ठीक है सर लग जाए लग जाएगा सर नमस्ते सर